जी ॿुधायो जी जी तव्हां केरु ॿुधायो ॿुधायो

आईटीआई में आईटीआई में इंट्रेस्ट हुए न तोखे परसंटेज घणा आया तुंहिंजा सिकस्टी फाईव आईटीआई लाइ त थी वेंदो पर तव्हांखे इंट्रस्ट कीअं तईं आईटीआई में अगरि इंट्रस्ट अथई त वञी घुसजाइ आईटीआई में आईटीआई खां सुठो तव्हां अकाउंटिंग में बि तव्हां वञी सघो जीअं सीए आहे हुनमें जाम स्कोप आहे सीए में सीए में तव्हां ट्वैल्थ खां पोइ एडमिशन वठी था सघो पंज साल जो कोर्स ईंदो आहे हुनमें टे चारि डिवीज़न हूंदो आहिनि भई अलॻि अलॻि कैटेगरी में आहे सीए इंटरमिडीएट फाइनल्स हो सभु अलॻि अलॻि लेवल्स हूंदा आहिनि हुनमें छा आई कमु खां पोइ तव्हांजो पैकेज बि सुठो लॻदो ऐं तव्हांखे वधीक नॉलेज मिलदव ऐं अॻियां हैलो अॻियां तव्हांजो स्कोप बि जाम आहे सुठो हुनमें तव्हां कमु जाम मिलंदव ऐं तव्हांखे नौकिरी बि सुठी मिलंदव पैकेज सुठा मिलंदव ऐं इनसेंटिव बि जाम सुठा हूंदा आहिनि हुनमें ड्यूरेशन ड्यूरेशन त आहे पर पुठियां रिटर्न बि उहो जाम सुठो आहे ऐं अॻियां ऐं स्कोप लाइ बि सुठो आहे अॻियां सीए लाइ बि जाम डिमांड ईंदी त हर कंहिं ग्राफिक्स में बि वञी सघो मेन तव्हां एंट्रैंस मथां हूंदो आहे तव्हांखे कंहिंमें इंट्रैस्ट अथव कंहिंमे कमु करणो अथव उन मथां आहे ग्राफिक्स में बि हा ग्राफिक्स में बि ईअं त सुठा ई आहिनि ईअं कोई सही ॻाल्हि आहे ग्राफिक्स में बि उहो बि हाणे अॻियां वञी करे सभु डिजिटल बि थींदो हिन ग्राफिक्स लाइ बि जाम डिमांड आहिनि ॿई स्कोप सुठा आहिनि त तव्हांजो मथे आहे तव्हांखे कंहिंमें इंट्रेस्ट वधीक अथव ग्राफिक्स खां ऑनलाइन अलॻि अलॻि कॉलेज सलैक्ट करणी पवंदी हुन लाइ अलॻि अलॻि परसंटेज खपे ऐं सीए लाइ अलॻि ऑफ़िस तव्हां ॿुधायो की सलैक्ट करे कंहिंमें तव्हांखे एडमिशन वठिणो अथव ओके ओके वेलकम